पेडण्या पेडण्या हां जाबांवले हा शिरोड्या हा सावड्ड्या हा आहात हांगाय हात वास्कोणी आहात चिकली सड्यार हात बोग्द्यार आहा

वाड्या हात निवड्यात हात कुट्टाळे हात वास्को हा दामोदराचे दामदाराचें वस्को हा फातरप्या हा हात कामावले हात आवडटा आमकां हे आयककूत ना देव देवळाची पुजा आवडटात बगदा रावयता बगदार